जेन्ना हांव ल्हान आसलेलों तेन्ना आमची शाळेची शाळेचो आमचो हायक गेल्लेलो तेन्ना आमची चार टिचर्स आनी पन्नास भुरगीं आमी गेलेलीं हायक आमचो शापोरा किल्ल्यार जालोलो तसोच आमकां शापोरा बाजारांतसून वचपाचें आसलेलें आमची बस थंय शापोरा बाजारान दवरली आनी थंयचरसून आमकां लगभग पावुण वराची वाट थंय शापोरा किल्ल्यार वचपाक इतको म्हाका तो आजुनूय उगडास आसा की तो हायक हांव केन्नाच विसारचो ना इतकी मजा केली आमी वयतासतना एक आमकां पयलीं व्हाळ गावलो व्हाळान अशें पाणी व्हावतालें की आमकां दोरी घेवन क्राॅस करचें पडलें इतकी मजा आयली की उदकान थोडे पडलेय थोडे कोण मात्शे घसारले पूण तरी सुद्दां आमी तो क्राॅस केलो व्हाळ दुसरी गोश्ट फुडें आमकां आनी एक झाडावयरसून चोडोन वचूंक जाय आसलें किद्याक थंय सकयल व्हाळ आसलेलो सो ते व्हाळ सारको खर आसल्या कारणान तें झाड एक आडवें पडलेलें ते झाडावयरसून चोलोन वचोंक जाय आसलेलें ती सुद्दां एक म्हाका आजुनूय उगडास आसा आमी कशे कशे ते दोरयेक घट धरून झाडावयरसून चोलोन गेल्लेले ते मागीर फुडें आमकां डोंगरूच चडपाचो आसलेलो एक वीस पंचवीस मिण्टां आमकां डोंगरूच चोडोंक जाय आसलेलो सो तो सुद्दां आमी कितके ल्हान आसतना सुद्दां आमी तो बरे भशेन वयर चडले आनी वयर वचना फुडें इतकें आमकां सुंदर आमकां दिसलें सकयल आमकां दर्या थंयचर सकयल दोनूय वशिल्यांनी दर्या आनी हें सायडीक सगलें घनदाट जंगल कशें ग्रीनरी आमी इतकी मजा केली थंयसर की आमकां कोळोकूत ना की दीस कोसो गेलो तो येता आसताणा आमकां थंयसोसून आमकां सुर्यास्त पळोवंक गावलें इतको सुंदर दिसलो आमकां सुर्य थंयसून की जशें आमी जणू काय थंय कुशीकूच आसलेल्या खरेंच तो हायक हांव केन्नाच विसारचो ना